हांव दक्षीण गोंयान रावता तर धर आतां म्हाका म्हाज्या इश्टा वांगडा फ्रँडा वांगडा आनी कुटुंबा वांगडा खंयीय जर पिकनिकेक वचपाक सगळ्यान चड आवडटी प्लेस जी आसा दक्षीण गोंयान जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना ती म्हटल्यार जी आसा ती कोलवा जी आमची बीच आसा दर्यावेळ हा थंय वोचपाक सदांच आवडटा म्हाका कित्याक थंय एक अशी थंड म्हणजे जर आमी सांजची गेली जाल्यार थंड वारें आसता थंड वारें म्हणजे थंड वारें आसता थंय मागीर उदकान खेळपाक मेयटा मागीर बरोसो असो सनसॅट कसो पळोवपाक मेयटा आनी म्हणजे दर फावटी थंय जें वयताना जें आसा तें एक बरेशें शांत मन दिसता म्हन्जे थंय फकत न्हू उदकान न खेळटा आमी बसपाकूय आमकां आवडटा माई म्हाजी जर फॅमिली मँबर्ज गेले कुटुंबातलीं जीं मनशां गेलीं जर जाण्टी गेलीं जाल्यार तीं थंय जीं आसा ते बेश्टे अशें खारें उदक न्हांवपाक वयता म्हणजे मे म्हयन्यान एकदां तरी वयतातूत आनी ते भायर जे आसा ते जर इश्टा वांगडा गेलें जाल्या केन्नाय थंय अशें उदकान खेळप मागीर बरे फोटो काडप आनी म्हणजे उदकान खेळपा मजा येता मागीर थंय जें आसा तें पिकनिकेक वचप म्हणजे थंय रावप मागीर सगळी तयारी करप म्हणजे जेवण बिवण घेवन वचप मागीर नुस्तें घेवन वचप आनी थंय जें आसा तें नुस्तें बरें उजी उज्याचें बी भाजप आनी बरें जेवप सगळीं वांगडा मेळोन जोवप मागीर थंय अशें रिंगानी खेळप मागीर बॉला फुटबॉलान खेळप मागीर उदकान बरें पेंवप म्हन्जे बरें करून एकामेकांचेर उदक मारून खेळप म्हणजे ती एक वेगळी मजा आसता आनी स्पॅशली जेन्ना गर्मी जाता गर्मेचे दीस आसता ते वेळार तर खेळपाक खूब मजा येता म्हणजे सांजची गेलीं स दनपारां गेलीं आनी सांजची येयलीं आनी बरें थंड थंय रावले म्हणजे एक मायंड पसून रिफ्रॅश जाता म्हणजे सदां जे आमी कामांक बिजी उरता टँशन आसता पूण जेन्ना थंय वयता तेन्ना सगळें अशें टँशन वयता आनी बरें अशें शांत जावं येता आनी ते भायर थंय जें आसा तें बोसोन दोर्या पोळोवपाक खूब आवडटा म्हणजे एक मनान असो समाधान कोसो मेयटा आनी सनसॅट पोवपाक तर खुब्ब थंय लोक येयल्लेले आसता मागीर खूब वॉटर स्पोर्ट्स आमकां पोळोपाक मेयटा थंय आनी मागीर तें तें जेन्ना ट्राय करता तेन्ना एक वेगळी म्हणजे मजा येता तें जेन्ना आमी बसता बोटिंगा वयता कायाकिंगा वयता तेन्ना ती थंय जी आसा ती मजा येता तें करपाक सगळें जेन्ना आमी थंय कोलवा वयता तेन्ना